आंखौ मुहिहोनो हानाय दोहोरोमानो जाहैबाय बाथौ दोहोरोम बाथौ दोहोरोमानो जाहैबाय जोंनि गोदो गोदायनि बर' हारिनि मोनसे गोजाम दोहोरोम बेजोंनो जोङो गोदोनि आबै आबौमोनहा जोंनि हारि एबा जाथिखौ फोथांनानै लाखिदों मुहि होनो हानायानो जाहैबाय बिथांमोननि दोहोरोमाव जेबोला खेरायनि फोरबो फैयो होनबा खेराय होयो दौदिनि सिखारो थुंग्रि गोबौवाव गाखोनानै मोसायो आरो गराय दाब्रायो मेगन खाथेनानै दौदिनि सिखारो दौदिनिय सोर मा जादों मा जाया बेफोरनि सोमोन्दै बिथाङा भग'बाननि गोहो लानानै रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दोहोरोम जेरै हिन्दु दोहोरोम होनोब्ला जों दुर्गा फुजा खालि फुजा बेफोर मेलाफोराव थांनाय जायो अब्लाबो बेफोरनि दोहोरोम बेफोर दोहोरोमखौ जों बांद्राय मिथियाब्लाबो ओरैनो खुलुमहैनाय जायो मन्दिरफोराव बेनिखायनो आं जेखि दोहोरोमानो जाया मानो आं गासिबो दोहोरोमखौनो मानसि हिसाबै मोजां मोनो जाय जेखि दोहोरोमाव थाया मानो बयबो जों बे मुलुगाव मोनसेआनो बेनिखायनो जों दोहोरोमखौ लानानै गावजों गाव दाङा बाजि एबा दावराव दावसि जालायालासिनो नों आं बिदा फंबाय बायदि बयबो जों खौसेयैनो थांनानै थानो हायो आरो जोंनि हादरखौ जौगाहोनो हायो बेखौनो आं बेनि गेजेरजों खावलायनाय जायो